थांनाय बोसोराव सावगारि लानाया आंनि हास्बेन्ड जों आं फट' लादों आरो मोजां मोजां फटक लाबोदों बिबार बारियाव फटक लादों हाजोआव फटक लादों मोजां मोजां सावगारि लादों आरो हाबा जानायनि सावगारि लादों सिगांनि बायदि नङा दा बेराद सोलायबाय गोजाम खेमेरायाव फुरलाला नुयो नाथाय दानि गोदान खेमेरा नि माबायाव आस्लि क्लियार नुयो आरोना क्लियार साफा नुयो दानिया गोरलैसिना बयनिफ्रायबो साबसिन दानि जुगा बयनिफ्रायबो साबसिन जायो येस डि क्लियार नुयो साफा नुयो